मेथाइ रोजाबनायखौथ' बयबो मानसिफ्रानो जेरैबादि मोजां मोनो थिग बेबायदिनो आंबो मेथाइ रोजाबनायखौ मोजां मोनो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों गावनि जिउनि गुबुन बिथिंजोंबो जोङो आवगायलांनो हायो मेथाइ रोजाबनाया मोनसे गावनि गोसो सिंनि जायनाखि साननाय हनाय बेफोरो बेरखांबोयो आरो बेरखांनायनि गेजेरजोंनो बे मेथाइफोरा सोमजिखांबोयो दा मेथाइ रोजाबनायखौ गावनि जिउनि गुबुन बिथिं जेरै साख्रि एबा फरायसालिजों सोमोनदो गोनां खालामनो थाखाय बेवहाय माखासे आंनि सायाव सोंनायखौ आङो मोनदों मेथाइ रोजाबनायखौ साख्रि एबा फरायसालिजों समान खालामनायनि मोनसे थांखिआनो जाहैदों मेथाइ मेथाइ रोजाबनायजोंल' मानसिया गावनि जिउखौ दालांनो हायो बे नङा साख्रि बाख्रि एबा फरायसालिफ्रावबो मेथाइ रोजाबनायखौ लोब्बा लाखिहोनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजाङैनो सोलोंथाइ होयोब्ला साख्रि एबा फरायसालिजोंबो सोमोन्दो लाखिनानै मेथाइफोरखौ फरायसालिफ्रावबो सोफायोब्ला बेवहाय गोबां हिन्जावसा हौवासा फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउ साननाय हनाय बेफोरो गेवलां जालाङो बेखौ आङो सानो मानोना मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों गोबाङैनो सुबुंफ्रा गावनि जिउखौ दालांनो हायो ओंखायनो फरायसालिफ्रावबो सोरकारा मेथाइ रोजाबनायफोरनि गेजेरजों सिक्का होलांनो हायोब्ला मेथाइ रोजाबनायनि सिक्का होलांनो हायोब्ला गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो गावनि जिउखौ गेवलां खालामनानै गावनि जिउखौ दालांनो हागोन बेखौ आङो मिजिं थियो बेनि थाखायोनो आङो सानदोंदि साख्रि एबा फरायसालिजों सोमोन्दो खालामनो थाखाय मेथाइ रोजाबनायखौबो लोब्बा लाखिहोनानै बेवहाय फोरोंगिरि थिसननाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननाय बेफोरबायदि खामानिया जानांगौ होननानै आङो सानो